आतां पळोवंक गेल्यार गोवर्मेंट हें नवे एंटरप्रेन्युर जे आसा तांकां खूब मदत करतात पयलीं आमी पोवंक वताले जेन्ना एक बिजनस चालू करूंक जाय जाल्यार हजार विंडोज आसताले हजार पेपर वर्क्स आसताले जंय एक एक फायल वयर वता वता टायम वतालो आतां हें कमी जाल्ले कारणान तूं एक एन्ट्रप्रनर्स आपलो बिजनस एक चालू करूंक शकता विदाउट एनी व्हडले हें तेका गरज पडना तशेंच गोवर्मेंट सबसिडीज आनी ह्या हातून खुबशे फॉर एग्जांपल लोन सुद्दां लोन म्हणत लोन सुद्दां हातूंत गोवर्मेंटाचे हितून आशिल्ल्या कारणान खुबशे बिजनसीस आतां एन्टर्प्रेन्युअर्स आपले स्वताचो एक ल्हानचो वेवसाय ह्या बिजनस चालू करता